एह् जेह्ड़ा सुआल मिगी पुच्छे दा के एह्दे च सनाए दी कि इ'यां कपड़े दे बारे च जां कोई चीज़ दे बारै बिच्च पैह्ले जमान्ने च केह् चीज़ ही ते हून अज्ज दे जमान्ने च जेह्ड़ा एह्दे च केह् फर्क ऐ पैह्ले जमान्ने दी जेह्ड़ियां जनानियां हियां ओह् कुसै गी कुतै सिंपल जेहा इक सूट सयांदियां हियां ते ओह् बी एड्डा लंबा ते सलवारी दे पौंह्चे बी इन्ने बड्डे बड्डे ते ओह् मतलब कि ओह् लाइयै ओह् जनानियां बचैरियां इ'यां सिंपल तरीके कन्नै रौह्ना ते ओह् जमान्ना दिक्खेआ जा जियां मड़द गै कुदै इक तम्बी आना ओह्दा बी पौंह्चा एड्डा बड्डा एह् इ'यां गै रौह्ना बने दे बच्चें बी कुदै खद्दड़ै दी सूट ते ओह् इक्कै नेहा सारे टब्बरै गी सेआई देई उड़दे हे ते अगर जमान्ना ते अज्ज दा जमान्ना च दिक्खेआ जा ते अज्ज दे जमान्ने च ते इक सूट ऐ जेह्ड़ा उसी गै केईं किसम दियां प्रकार दे सेआइयै लांदे न इक इयां सिंपल सूट ऐ अज्जकल ओह् बी इंसान कि शार्ट तरीके कन्नै बनांदा ते ओह्दे च गै प्लाजो सूट बी आई गेआ जियां कुदै फुल्लेहारा आई गेआ अज्जकल निक्के निक्के बच्चे गी इ'यां गै सौ किसम दियां मतलब कि जेह्ड़ियां ड्रैसां न कोई शार्ट निक्कर पांदा कोई स्कल्ट पांदा कोई कैपरी सूट पांदा इ'यां गै इ'यां बड्डे बी अज्जकल इ'यां कोई पैन्टां पांदे न जियां मुड़े कोई कट आह्लियां पैन्टां पांदा कोई खुल खुल्लियां पैन्टा पा दा कोई टाइट पा दा ते पैह्ले जमान्ने च ओह् इक तम्बी खिलखा गै पाइयै जेह्ड़े बच्चे ते बुड्डे ते नौजवान सारे गै लोग मतलब ओह्दे च गै रौंह्दे हे ते इ'यां गै अज्ज मतलब कि सूटें च बी जियां हून दित्ते न कि अज्जकल प्लाजो सूट गै कोई कट आह्ला बना दा कोई बटनें आह्ला बना दा कोई सिंपल बना दा ते इ'यां फलेयर गै न जियां कोई अंबरेला फलेयर चले दा सूटै च कोई सिंपल फलेयर अज्जकल ते सादी सलवार दा गै रवाज़ गै नी हून इन्ना ज्यादा रेही गेदा ऐ ते बच्चे बी अज्जकल कोई शरारे सूट चली पेदे न कोई अंबरेला कट कोई गाउन बगैरा इनें ड्रैसें दा इन्ना ज्यादा ट्रैंड जेह्का निकली चुके दा ते जियां सिंपल सूूट न कोई अज्जकल रेह्दा ई नी ऐ पिच्छें ते इयां गै मुड़े न जियां कोई फुल बाजू शर्ट पा दा कोई हाफ बाजू शर्ट पा दा ते निक्के बच्चें बी इ'यां गै कैपरियां आह्लियां ड्रैसां मतलब कि इन्ना ज्यादा एह्दे च ट्रैंड निकली चुके दा कि मतलब कि पैह्ले जमान्ने च इन्ने सिंपल लोग हे इक तम्बी कुर्ते कन्नै गै रेहियै जंदे हे ते पैह्ले जमान्ने गरीबियां बी इन्नियां ज्यादा हियां बजारी लाई बी नेईं सकदे हे ज्यादा थान लाने इक्क इक्क सूट बी जेह्का उनें सेआए दा होंदा ओह् सालो साल चलदा हा बजारी धोने गल्लै नि इन्ना खुशी थ्होंदी ही कि साबन गै कुदै असें गी थ्होऐ दुयै लैचै ते एह्दे च जुल्लै मतलब अज्ज दे जमान्ने च न जेह्ड़े इक सूट अज्ज पाह्गङ ते ओह् कल्ल नी उनै पाना जेह्ड़ा कल ओह् पाह्गङ ते ओह् उन्नै परसूं नी पाना एह् निक्के निक्के बच्चें बी इन्नियां ड्रैस्सां निकली चुकी दियां न कि मतलब करदे न ते इ'यां गै मतलब कि अज्ज दा जमान्ना जेह्ड़ा एह् बड़े अग्गें निकली चुके दा ते पिछले जमान्ने कोला अज्ज दे जमान्ने च बड़ा ही ज्यादा मतलब जेह्ड़ा ऐ फर्क लोकें च कि जमान्ने च बी हालात बिच्च बी पेई चुके दा ते इ'यां गै मतलब कि चला दा सिस्टम अज्जकल दे तम्बी खिलखे कुर्ते दा कोई नांऽ नशान गै ते नेईं नि ना अज्जकल दे सूट फलेयर शरारा लैंह्गे साड़ियां ते इ'यां गै मड़दे दा पैन्ट कमीज पैन्ट कोट सिंपल जेही पैन्ट शर्ट जीन्स खुल्लियां फलेयर पैन्टां जीन्स ते कट आह्लियां पैन्टां ते मतलब कि धोती बगैरा सलवारां एह् सारा किश जेह्ड़े हे मड़दे गल्ले बी जेह्ड़ियां एह् ड्रैसां जेह्ड़ियां इ'यै अज्जकल पौंदियां न ते जनानियां कुड़ियें ताईं ते जागतें जुगतें दियां बी इक्कै जेहियां मिलदिया जुलदियां जेह्ड़ियां एह् ड्रैसां अज्जकल निकली चुकी दियां न अज्जकल सादा जमान्ना जेह्ड़ा ऐ पिच्छेंं बिल्कुल नी ओह् होऐ दा ऐ पिछलें गरीबी बी बड़ी जयादा ही ते इस बार गरीबी दा बी हून थोह्ड़ा होई चुके दा गै